रेज़र मां रेज़र कंपनीअ जो टिनि ब्लेडनि वारो पावड़ो दाड़ी लायण लाइ वरितो हुओ मूंखे हीअं चयो वियो त हीउ ॾाढो सुठो आहे भई हिन सां ॾाढी ॾाढी सुठी लहंदी आहे पर मां पहिरीं दाड़ी लाथी खां पोइ जॾहिं बि दाड़ी लाहियां थो लाथी त बरोबर दाड़ी लए कोन पई किथे किथे लॻी पियो वञे रथ पयो वए ऐं जिथे लहे वई त हुते ॾाढी बराबरि लहे खां तीअं खुजली ती करे हुन ए करे पांव पावड़ो सुठो न आहे